एह्दे पिच्छै जेह्ड़ा लाजिक एह् कि जेह्ड़े गांव दे लोक होंदे साढ़े इंडिया बिच ओह् जेह्ड़े होंदे घरै दी दिवारां होंदियां ओह्दे उप्पर मतलब ऐ गवै दा गोहा ते उसी पानी कन्नै मिक्स करियै सिरै गी लांदे ताकि जेह्ड़े कीड़े मकोड़े होंदे ना ओह् दिवारें कन्नै नेईं चमकन उसी रिपैल्ल करन मतलब नेईं चमकन